जय झूलेलाल निखिल पुटु कीअं आई ॿुधाए पोस्टल कोलोनी आहे हिते चेम्बूर में ॿुधो आहे ॾाढी सुठी आहे त सभई ॼणा घुमण जे लाइ प्रोग्राम ठाहियूं सुभाणे आरितवार जो ॾींहुं आहे हली करे घुमी था अचूं पणीअ सुमरु आहे न वरी ऑफिसूं वॉफिसू चालू थींदियूं न हा सुभाणे हलूं था हुते चवनि था ॾाढा सुठा गाडन आहिनि ऐं बिल्डिंगूं बि ॾाढियूं वॾियूं वॾियूं ठहियलु आहिनि घुमण जे लायक आहे ऐं पासे में ई आहे न आशीष थिएटर आहे इहो सहकार थिएटर आहे सहकार प्लाज़ा त ऐं ओडियन टॉकीज़ बि आहे ॾिसी ॾिसी पिचर ॾिसी ईंदासीं हा राति जो हा राति जो डिनर खणी गॾु कंदासीं ऐं पोस्टल कॉलोनी ॾिठलु आहे तुंहिंजी हा हा पेस्टम सागर जे हिते ई ठीकु आहे पिस्टम सागर हा बराबरि मां मूंखे हर घड़ीअ मुंहं में पोस्टल कॉलोनी थो अचे पिस्टम सागर में वञिणो आहे असांखे पिस्टम सागर में मस्त मस्त गार्डन्स आहिनि बिल्डिंगूं आहिनि हली करे घुमी ईंदासी ठीकु आहे अच्छा हुते होटल नवग्रह होटल आहे नवग्रह ॾाढी मस्त होटल आहे लंच राति जी डिनर हुते कंदासीं शाम जो गॾजी मिलूं था पिया ओके बे छह बजे मिलूं था छह बजे मिलूं था असीं छह बजे छह बजे तूं पंहिंजी कार खणी अचिजे असां हिता पंहिंजी कार खणी ईंदासीं पोइ ॿई ॼणा मिलंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल जी अरे पैसा जो छातो फिकर करे फ़िक्रु ई न कर पेट्रोल जा पैसा मां ॾींदो मै तोखे ठीकु आहे हल हल ठीकु आहे ठीकु आहे हल पुटु जीअं तुंहिंजी मर्ज़ी भई तीअं कजे पो मूंखे फोन करे छॾिजे हिकिड़ो ओके जय झूलेलाल

हा बेटा हा ओके बेटा ओके जय झूलेलाल तव्हां ॻाल्हायो